बाइक चलाते समय हमें निम्न बातों को महत्त्वपूर्ण ता से याद रखना चाहिए सुरक्षा सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखें जैसे हम गाड़ी चला गए हैं बाइक चला रहे हैं तो हमें हमारा ध्यान तो रखना ही है लेकिन सामने से जो आ रहा है उसका ध्यान भी हमें ही रखना है नहीं तो हो सकता है वो टल्ली में हों उन्हें हमें गाड़ी ठोक दें अब गाड़ी ठोक दे तो नुकसान हमारा होना है इसलिए रोड़ पर जब हम चलें दाएँ बाएँ देखें एंडीकेटर हमारा अच्छे हो ब्रेक अच्छे लगते हों पैट्रोल डीज़ल का ध्यान रखें गाड़ी पर हेलमेट ज़रूरी है हेलमेट लगा कर ही गाड़ी चलाएँ क्योंकि होनी जो होती है वो होकर रहती है और अगर हम कहीं एक्सीडेंट हो गया हमारा सिर सिर में लग गई तो हमारी जान जा सकती है इसलिए हमें हैलमेट अच्छी क्वालिटी वाला स्टीलबर्ड वाला खरीद कर हम गाड़ी चलाएँ और सुरक्षा का विशेष ध्यान दें हमारे आगे आने वाले व्यक्ति का भी दें पीछे जाने वाले व्यक्ति का दें साइड में निकलने वाला व्यक्ति का भी ध्यान हमें ही रखना है चारों तरफ ध्यान रखकर हमें गाड़ी चलाना है जिससे हम आसानी से हमारा सफर पूरा कर सकते हैं और हमारा जो ट्रैलवर है वो कम्पलीट हो सकता है